मां नंढे हूंदे पैसा जमा कंदी हुयसि जीअं त मुंहिंजी मां मूंखे पंजकी ॾहकी ऐं चाराना ॾिना हुआ ऐं मां अठाना ऐं हिक ॿ टिकट बि संभाले रखी आहे अ अलॻि अलॻि रंगनि जा पथर बीच ता खणी ईदी आहियां त हीअ सभु लाइ त जाम कीमती आहे